میں نے لاسٹ منتھ جو ہے ابھی میکے سے میک اپ پروڈکٹس پرچیز کرے تھے جس میں مسکارا اسکائے فول تھا اور لیکمے کا فاؤنڈیشن تھا میبلین کا فاؤنڈیشن میں نے پرچیز کرا تھا اس کا کانسیلر پرچیز کرا تھا اور ہدا بیوٹی کی میں نے پیرٹ پرچیز کری تھی اور وہ اس کی جو ہے میرے سارے جو پروڈکٹس جو ہیں بالکل صحیح ہیں کوئی سا بھی پروڈکٹ ڈیمج نہیں تھا پورا بیوٹی کی جو کا پیلٹ ہے اس کی پنمیٹیشن بہت زیادہ اچھی ہے اور جو آئی سیڈوز ہیں وہ فول آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں اور مسکارا جو ہے وہ بہت زیادہ آئی شیڈ آئی لیشز کو ولیمائز کر رہا ہے باقی جو باقی جو اور بھی پروڈکٹس تھے وہ بھی بہت اچھے ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور باقی پنمیٹیشن بھی بہت زیادہ اچھی ہے